हॅं हॅं बहुत छै ऑंय एतहुक छै जे मानिके चलहो हमके हिसा से करैला छै मकइ देखहो मकइ जे छै मकइके रो रोटी भेलै तऽ लिट्टी चोखा मानि लहो बैगने दैके ने कहलहो ओतेक हम नहि बुझै छीयै देहाती छीकियै मसूर भेलऽ बैगने हॅं हॅं हॅं साग साग भेलै ओहि लए जे ओ अथी बला ओ साग तऽ बूटके भेवे ने केलै बुनका बूट केरावके फेर सोखा एगो बथुआ जे होइ छै ने से बथुआके साग एतना सुपाच्य होइ छै ने एतना की जे निरोग होइ छै आ ओहिके बाद बहुत बीमारी सऽ दूर करै छै बथुआ एगो साग होइ छै बिहारमे हॅं हॅं हॅं लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा बेजोर होई छै लिट्टी चोखा तऽ ई चोखामे दू चारि प्रकारके मिलायल जाइ छै चोखामे बैगन आलू टमाटर टमाटर हॅं ओहिमे कनी घी हरा मिरिच आदि ई सब दऽ देल जाई छै लहसुन प्याज चोखा आ लिट्टी तऽ खाइते बनै छै हूॅं मुख फसल तऽ यहाॅं मुख फसल गेहूॅं हॅं मकइ मकइ समझै छहो मकइ रैंचा रैंचा रैंचा जेकरा सेरसों कहै छै हॅं ओ केराव जे बोलै छियै केराव मटरो कोई कहै छथिन केराव ई मुख फसल इएहै सब जौओ होइ छै इहाॅं जेकर सत्तू बनै छै बूट होइ छै बूट जौ मकइ सब मिलाईके सत्तू जे होइ छै ने बरा बेजोर होइ छै एत्तुका बिहारके ई सब मुख फसल इएह सब भेलै धान एगो हमरा बिचारमे डीलिंग नहि होइ छै बिहारमे कहूॅं गेहूॅं गेहूॅं मकइ राइ सेरसौं हॅं मुख्य मुख्य फसल छै इएह सब अच्छा हूॅं हॅं हॅं फेरसॅं होइ छै हॅं गहूॅंम जेना ई भए गेलै अप्रैल भेलै ने अप्रैलमे हॅं नवम्बरमे पन्द्रह नवम्बरसॅं बूनै छै जेठ बुलिक बूनै छियै एखन ई जे अप्रैल छै ने ई अप्रैलेमे अभी अभिये अब हॅं नवम्बरमे पन्द्रह नवम्बर सऽ बूनै छियै हॅं एखन ई जे छै से हम कातिकमे बूनै छियै कातिकमे कातिकमे बूनै छियै आ ई चैतमे चैत काट काटै छियै चैतमे हॅं बिहारमे तऽ घुमै बला छै से हॅं राजगीर छै

नालन्दा विश्वविद्यालय छै